میڈیا جیسے ریڈیو ٹیلی ویژن اس طرح کے بہت سارے چینلس ہیں میڈیا کے اندر بھی بہت سارے چینلز ہیں جیسے زی سلام ہے زی ٹی وی اردو ہے ان چینلوں پر اردو زبان کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اور یہ اردو کے نام سے ہی یہ چینلس ہیں اسی طرح ریڈیو میں بھی بہت سارے کچھ چینلس ہیں اور ان میں بھی بہت زیادہ اردو کا استعمال ہوتا ہے اور پرنٹ میڈیا کی بات کریں تو جیسے سہارا پیپر ہے انقلاب ہے ان جیسے پیپروں میں بھی اردو کا استعمال ہوتا ہے اور ایسے بھی عام بول چالوں میں بھی زیادہ تر جو باتیں ہوتی ہیں تو اس میں اردو کا استعمال بہت ہوتا ہے اس لئے کہ اردو زبان ایک ایسی زبان ہے جیسے اردو کے معنی ہی لشکر کے ہوتے ہیں اگر اردو کوئی بھی زبان بولی جائے اگر آپ ہندی بھی بولتے ہیں تو اس کے اندر بھی بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں جو اردو کے ہوتے ہیں تو اس لئے کہ بنا اردو کے الفاظ بولے آپ ہندی صحیح سے بول نہیں سکتے آپ پیور ہندی عام طور پہ لوگ یہاں بولتے نہیں ہیں تو اس طرح سے کہ ہندی آپ بولیں یا اردو بولیں تو اردو کا استعمال ہر جگہ ہوتا ہے